आज कल के बच्चों की बात ही मत करो वो तो सारा दिन फ़ोन पर लगे रहते हैं और फोन पर गेम खेल रही हैं क्रिकेट और बाहर जा के क्रिकेट खेलने का उनका मन नहीं होता लेकिन फोन में उनको मतलब चौबीस घण्टे दे दो वो बस खेलते रहेंगे खेलते रहेंगे खाना मत दो पानी मत दो कुछ मत दो वो वैसे ही खेलते रहेंगे ये हे कि मतलब हमारे देश में ये एक बड़ी समस्या है जो ये मतलब हमें इतना सम बड़ा दिख नहीं रहा है लेकिन आगे जा के होगा मैं कई बच्चों की बच्चों को देख रहा हूँ उनका जो मस्तिष्क है जो माइंड है वो काम नहीं कर रहा है क्यों नहीं कर रहा है क्योंकि वो किसी से बात नहीं करते अगर हम बच्चे छोटे छोटे बच्चे अगर किसी से बात नहीं करेंगे वो उनके मन में बहुत सारे सवाल रहते हैं मतलब जैसे कि ये क्या हो गया है वो क्यों ऐसे घूम रहा है अब के छोटे बच्चे को आप को पता हे ये बहुत सारे सवाल पूछते है और ऐसे ही होता है अगर वो सवाल नहीं पूछेंगे हमेशा फ़ोन पर लगे रहेंगे वो गाना गेम्स वग़ैरह यूटूब वो सब देखते रहेंगे तो क्या उनका जो माइंड डेवलप्ड होगा नहीं होगा कभी नहीं होगा तो कुछ माँ बाप उनके बच्चों को फिज़ियोथिरापी देते हैं और कुछ कुछ बच्चे मतलब बोल नहीं पाते आज कल के जो बच्चे है वो बोल नहीं पाते और कुछ माँ बाप उनके बच्चे के साथ टाइम दे रहे उनकी मतलब मोबाइल को वो दूर रख कर और कुछ कुछ वाहमा ये क्यों हो रहा हे मैं आप को पहले बताती हूँ तो मतलब बाप हमारे मतलब माँ बाप सब काम करने जाते हैं और बच्चों को मोबाइल दे कर जा जाते हैं तो ये कारण होता है और अगर वो बाहर जा कर खेल खेलना ना करे उसकी मतलब वो मोटे हो जा रहे हैं ये बहुत बड़ी समस्या है उनका माइंड मतलब मस्तिष्क जब विकास नहीं होता और तो मैं एक सलाह आप को देना चाहूँगी अगर आप के बच्चे मतलब मोबाइल से ज़्यादा अक्वेंटेड हे तो आप उन से मोबाइल को ज़्यादा दूर रखिए दूर रख के जो मज़ा है जो बाहर की जो गेम में जो मज़ा है आप उसको उसके साथ थोड़ा खेलिए उसको बताइए ये देख कितना मज़े वाली पदा मतलब खेल है तुम मोबाइल में ऐसे क्या मज़े पाते हो तो उसकी जो दुर्बलता है जिस विषय में उस किस उसको पकड़ो ओर उस दुर्बलता में आप अपना काम करते रहो ये एक बहुत बड़ी मतलब ऐसे करने से थोड़ा तो परिवर्तन होगा